सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ी मदद करदा ऑर्ट एंड क्रॉफ्ट जियां क्लेरटी होर होऐ जां जित्थां अस दिक्खने होन्ने आं जित्थुआं अस फिर दिक्खने होन्ने आं ते बनान्ने होन्ने आं ते बड़ी जैदा अस वीडियो अस दिक्खने आं कि एह् चीज़ इंया बना दे एह् चीज़ इंया बना दे ते अस अपने घर बी एह् चीज़ बनान्ने जेह्ड़ी मतलब साढ़े घरै ताहीं बी अच्छी होंदी ऐ साढ़े विद्यालय ताहीं बी अच्छी होंदी ऐ कि अस एह् करा दे आं ते अस किश बनान्ने आं कट्टी बड्ढियै किश कोई बी चीज़ बनान्ने आं साढ़े घरै लेई ते जेह्ड़ी साढ़े घरै लेई मतलब यूज़ आई जा सोशल मीडिया जां यूट्यूब होइया जां किश होर होइया जित्थुआं अस दिक्खने आं वीडियो बथ्हेरे लोकें चाढ़े दे होंदे कि लोक इंया बना दे आइडिया मिली जंदा कि चीज़ बनाने दे जे मतलब कोई बी ते स्कूला बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलदे आं बनाने गी कि एह् बनाओ ओह् बनाओ केईं बारी स्हानू उंदे बारै ई पता होंदा केईं बारी स्हानू नेईं पता होंदा नेईं पता होंदा ते सोशल मीडिया कन्नै बड़ा इंया यूट्यूब जेह्ड़ा बड़ा इंया ते अस उत्थें सर्च करने कि बड़ा इंया चीज़ बनानी ऐ

ते ओह् सोशल मीडिया बड़ी हेल्प कीती करदा साढ़े ऑर्ट गी बढ़ानै गी ते लोकें दा इंटरस्ट जेह्ड़ा ओह् एह्दे च करदा की चीज़ बनागे ते स्हानू एह् चीज़ थोह्नी ऐ जां एह् चीज़ करनी ऐ ते एह् चीज़ थ्होनी ऐ एह् करनी ऐ ते बड़ी अच्छी इंया एह् सोशल मीडिया स्हानू बड़ा किश सनांदा कि यूट्यूब च एह् बनाओ जां एह् करो बड़ा अच्छा सोशल मीडिया दा रोल जेह्ड़ा ऐ ऑर्ट एंड क्रॉफ्ट च ऐ अज्जकल निक्के ञ्यानें गी बड़ी चीज़ां मिली जंंदियां बनाने गी ते एह् बनाओ ते निक्के ञ्यानें गी नेईं पता होंदा कि एह् बनाओ की केह् केह् समान चाहिदा केह् केह् नेईं फिर ओह् कोई बी ऐप होई गेआ फिर इत्थां जंदे न ते इत्थुआं दिक्खदे न की कियां कियां बनाई लोकें बड़ी सारी वीडियो चाढ़ी दियां होंदियां एह् चीज़ इंया बनानी इत्थुआं लोक बड़े दिक्खदे कि एह् चीज़ हैनी बनाई दी ऐ ते फिर इत्थुआं दिक्खी दिक्खियै लोक बनांदे न ते में मतलब कोई सोशल मीडिया यूट्यूब च फॉलो कीता दा होवै डीपी मीडिया क्रॉफ्ट ओह् बड़ी सारी चीज़ा बनाई दियां होंदिया इंया दस्सदे साढ़े रूम गी डेकोरेट सजावट लेई बड़े इंया ओह् बड़ी चीज़ा बनाई दियां होंदियां ते बड़ी चीज़ां दस्सी दियां होंदियां ते साढ़ी इंया करनी ते अस उसगी दिक्खी दिक्खी बनाने आं ते में फॉलो कीते दा उसी की ओह् तकरीबन ते इंया अंदर सजानै लेई इंया बनाने लेई ते ते एह् चीज़ां फिर ओह् बनाई बनाई दस्सदे ते मिलियै एह् चीज़ असें इंया बनानी ऐ ते फिर अस बी एह् चीज़ घर बनाने ते फिर अपने अंदर लाने ते अंदर साढ़े बहोत शैल लगदे ते एह् सोशल मीडिया दा बड़ा बड्डा रोल ऐ ऑर्ट एंड क्रॉफ्ट च बड़ा बड़ा ई इंपोर्टेंट ऐ पैह्लें दे लोकें ई इन्ना निहां पता के पैह्लें फोन निं हे होंदे ते ना लोकें गी पता होंदा हा ते जियां आए ते जिसी पता होऐ उन्ने बनाई ओड़े जिसी नेईं पता होऐ उन्ने नेईं बनाए ते लोक अज्जकल केह् करदे न लोक सोशल मीडिया दे थ्रू लोक अज्जकल बनाई लैंदे न अपने घर ई बनाई लैंदे न कुसै गी पुच्छनै गी जां कुसै दे घर जाने दी जरूरत निं ऐ लेकिन अपना अज्जकल सारें दे अपने अपने फोन ऐ ना अज्जकल रक्खे दे बी स्मार्टफोन न ते स्मार्टफोन च रक्खे दे सबकिश न ते स्मार्टफोन च अज्ज हर इक्क मीडिया प्लेटफॉर्म ऐ लोक किश बी सर्च करी सकदे किश बी बनाई सकदे न अपने घर बैठिये ते अपना समान होना चाहिदा ते लोक अपने घर बैठिये लोक किश बी बनाई सकदे न ते इंया निं ऐ सोशल मीडिया दा बड़ा स्हेई रोल ऐ अज्जकल दी इंया ते स्कूलें पढ़दे अज्जकल टीचर बड़ा किश दिंदे न बनाने गी जे बनाना वो बनाना ते लोकें गी ञ्यानें गी पता होंदा केईं बारी नेईं पता होंदा ते पैह्लें पैह्लें लोग इंया इक्क दूऐ गी एह् नेहियां बनाने ई ते बनेआ बनेआ नेईं बनेआ ते नेईं बनेआ अज्जकल ते लोकें ई घर घर फोन हैन स्मार्टफोन हैन ते इत्थुआं लोग वीडियो बनाई ओड़दे न ते अज्जकल इंया बी किश मुश्कल निं ऐ अज्जकल दे जमानै च किश करना जां अस एह् चीज़ निं करी सकदे अस एह् चीज़ सुनियै कुछ बी करी सकने आं ते अज्जकल फोनै च बी बनाई सकनेआं कुछ बी ते इन्ना कोई ओह् सोचने आह्ली ओह् निं ऐ मतलब बथ्हेरे यूट्यूब उप्पर चैनल होंदे ऐ जिनेंगी में फॉलो कीते दा ऐ जां लोक करदे ऐं में बड़े सारे फॉलो कीते दे जियां डीपीआर क्रॉफ्ट में पैह्लें बी सनाया डीपीआर क्रॉफ्ट ओह्दे लेई गै सनांदी ऐ ओह् डेकोरेट जां कुछ बी होंदा जां अंदर अंदर सजावट होंदा जां कुछ होर चीज़ां बथ्हेरियां सनांदियां असें उसी दिक्खी दिक्खी असें बी बनाने आं ते अस बी करने असें इंया गै करदे जाना होंदा ते दूर दूर जाना होंदा ते सोशल मीडिया दा रोल बड़ा स्हेई ऐ ओह्दे च